आं मिथिनाय खौरां बिलाइफोरा जाबाय आसाम त्रिबुन सेन्टिनेल अग्रदत बेफोरनो बेफोरनो आरो टि भि नि निउज सेनेलफोरा जाबाय निउज लाइभ आजत क एन दि टि भि प्राग निउज दि वाय ट्रि सिक्स फायभ बड'लेण्ड रादाब बेफोरनो बड'लेण्ड बुब्लि डि डि नेसनेल आरो आज तक आव हिन्दी नेसनेलफोरखौ नुनो मोननाय जायो सानसेनि सानसेनि जाथायफोरखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो डि वाय ट्रि सिक्स फाइभ फाइभाव आसामनि सा सानसेनि जाथायफोरखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो जोङो डि डि नेसनेलफोरखौ सानसेनि जायगायाव मा मा जादों बेफोरखौ जोङो नुजोबनाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो बांसिन फल' खालामनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बांसिन खोथाफोरखौबो सानसेनि थाखाय मिथिनो मोननाय जायो